सुपौल शहरमे बुजुर्गके लिए काफी आदर छै आओर समाजमे भी बुजुर्गके काफी सम्मानके नजरसँ देखल जाइ छै अगर कोनो बच्चा कोनो रास्ता भटकि जाइ छै तऽ ओ बुजुर्ग ओकरा बैसाके समझाबै छै जे तू ई काज करबिही तऽ बढ़िआँ रहतै आओर ओ सही मार्ग पर चलबैके लिए प्रयास करै छै आओर एहिसँ ओकर रिस्पेक्ट बढ़ै छै एक सीनियरके कर्तव्य भी इएह होइ छै कि अपन अपनासँ छोट बच्चाके अच्छा ज्ञान दिए अच्छा रास्ता पर चलएके उदाहरण दिऐ आओर जते भी बुजुर्ग छै ओकर बहुत अच्छा रिस्पेक्ट